आइ कल्हि सभचीज के जेना टिकट बुकिंग होटल बुकिंग या कतौ जायके घुमऽ तुमऽ यात्राके लेल सभचीज आइ कल्हि आदमी फोने सँ करै छै पहिले जेना टिकटो बुकिंग करऽ के कते के नहि अबै छलनि हमरो नहि अबै छलए या ककरो भी नहि आबै छलनि तऽ आब एना ओ सभ कऽ सकै छथि अपन फोन सँ सभचीज टिकटो बुकिंग कऽ सकै छनि होटलो बुक कऽ सकै छथि आओर समयो के ओहिसँ बचत होइ छै आओर कतौ गेलासँ जे लाइन मे लागऽ पड़ै छलैया ओहो लाइनो मे नहि लागऽ पड़ै छै प्लेटफार्म नम्बर सँ वगेर सभ पता चलि जाइ छै जे कहाँ हमर की अछि केना ओ टिकट लगैक आरामसँ आदमी बैस कऽ कम्फर्टेबल तरीका सँ अपन जाकऽ ट्रेनमे कतौ सफरो कऽ सकै छथि ई सभ सभ आइ कल्हि टेक्नोलॉजीके हिसाबसँ भेलैया जेना जेना टेक्नोलॉजीके होइ छै जेना जेना आविष्कार तेना तेना आइ कल्हि आदमियो सभ अपन सभचीज कऽ रहल छथि बढ़िऑं सँ तऽ पहिले ई सभके सुबिधा नहि छलै जेनाकि अखन भेलैया एहि सभचीज के सुबिधा पहिले सुबिधो छलै तऽ ओते जादा सभके नहि पता छलै वएह केओ केओ एक गोटा दू गोटा या तीन गोटा ई सभ जानलनि जे हॅं ई सभचीज होइ छै लेकिन आब तऽ सभ जानै छथिन जे फोने सँ सभचीज होइ छै आओर सभ फोने सँ टिकट बुक केलैनि या फिर होटले कतौ घुमऽ जायके रहल तऽ होटले बुक केलैनि ओइ होटल के लेल पतो कऽ लेलनि जे कि कहै छै होटल केहन छै होटलमे की की सुबिधा छै की की खाना मिलै छै केहेन ब्यवस्था छै होटलके केना रहल जाइ छै सभकिछु आब फोन सँ आदमी कऽ सकै छनि अरे लोकेशन हँ ओहो सभ जानि लै छथिन इन्सान जे कतऽ छै के कहाँ पहुँचलैया के कतऽ गेलैया केकरा कतऽ जायके छै सभकिछु पता कऽ लै छै आदमी आ ई सभचीज फोन के वजह सँ भेलैए